हाँ मैं पाँच दिनांक जानती हूँ दस जनवरी उन्नीस सौ अस्सी ग्यारह फरवरी उन्नीस सौ सत्तासी तेरह मार्च उन्नीस सौ बयासी अट्ठारा अप्रैल उन्नीस सौ बानवे उन्नीस अगस्त उन्नीस सौ निन्यानवे